जय झूलेलाल हरीओम मां योगा सां जुड़ियल आहियां मां सुबुह जो रोज़ु योगा कंदी आहियां मूंखे योगा ॾाढा वणंदा आहिनि शरीर जी हर एक्सरसाइज़ योगा सां सुठी तरह थी वेंदी आहे ऐं योगा करण सां ॾींहुं स्फुर्तिलो ऐं सुठी तरह वेंदो आहे मन खे बि ॾाढी सुठी तरह शांती मिलंदी आहे सभिनी खां सुठो मूंखे सूर्यनमस्कार ई हिकु प्राणायाम योगा ॾाढा सुठी तरह वणंदा आहिनि सूर्यनमस्कार करण सां स्टार्टिंग में मूंखे पहिरियों दिक़त थींदियूं हुई हाणे मां ॾाढी सुठी तरह सुबुह खां पंज खां ॾह सूर्यनमस्कार करे सघंदी आहियां सूर्यनमस्कार में शरीर जी हर क्रिया सक्रिय थी वेंदी आहे ऐं सुठी तरह स्ट्रैचिंग मिलंदी आहे सूर्यनमस्कार में भुजंग आसन पर्वत आसन स्थी करे उथी करे हथ जोड़े असां सूर्य खे नमस्कार करे सघंदा आहियूं सूर्य खे नमस्कार करे असां खे सुबुह जी उस मिली करे सुठो आनंदु प्राप्त थींदो आहे योगा करण सां शरीर लचीलो रहे थो ऐं शरीर जी सर हर इंद्रीअ खे आरामु मिले थो ॾींहुं ॾींहुं बि ॾाढो सुठी तरह फ़सार थी वेंदो आहे सूर्यनमस्कार खां गॾु मां कपालभाती अनुलोम विलोम ॿई एक्सरसाइज़ करे सघंदी आहियां उहा बि ॾाढी सुठी तरह थी वेंदी आहे